हाँ खेती टेक्नोलॉजी जो है आज के समय में इतनी बड़ी इसकी उपयोगिता हो गई कि हर चीज़ जैसे खेती है हमलोग खेती करते हैं कहीं किसी खेत में लगा हुआ है कोई कीड़ा लग गया अब उसका कोई कुछ निदान नहीं मिल रहा है तो यह टेक्नोलॉजी मोबाइल से जो है उसको हमलोग यह करते हैं तो सम्पर्क हो जाता है वहाँ से डॉक्टर उसका बता देते हैं कि साहब इसमे यह दवाई छींटिए ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए इससे आपको लाभ हो जाएगा यह मदद होती है दूसरी मछली मछली पालन करने के लिए क्या सब आवश्यकता है यह सारी बातें अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमलोगों को उसमें क्या उपयोगिता चाहिए क्या क्या जैसे मछली अब पालन करते हैं तो उसको समय समय पर क्या क्या देना चाहिए क्या उसको खिलाने के लिए पानी को साफ़ करने के लिए इसमें क्या क्या किया जा सकता है सारा कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमलोगों को मदद में मिल रहा है और पशुपालन है मैं पशुपालन हमलोग करते हैं तो पशु पशु को क्या किस समय में कैसे उसको क्या क्या खा भोजन में देना चाहिए कैसे उसको गर्भ कराना है कैसे उसको कि बच्चे जब होंगे तो उसको कैसे दूहना है गाड़ना है कोई बीमारी हो गई तो उसके बारे में जो है सो यह टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर समय कुछ न कुछ मिलता रहता है नहीं होता है तो मोबाइल से लोग हमलोग सम्पर्क करते हैं तो वह सबकुछ मिल जाता है ऐसी ही व्यवस्था टेक्नोलॉजी आज के जीवन में इतनी उपयोगी हो गई इतनी उपयोगी हो गई है कि बिना टेक्नोलॉजी का एक भी काम अब नहीं हो सकता है जिनके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है चाहे साधन नहीं है उनको दिक्कत होती है हमलोग तो अपना भर करते हैं अपने से नहीं हुआ तो किसी को कह करके उनसे मोबाइल से जान लेते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है कैसे किसमें यह हो गया तो क्या करना चाहिए कितना हम इसमें खाद दें कितना कब समय पर पानी दें क्या करें क्या क्या दवाई ऐसे हम कोई कीड़ा लग गया तो क्या दवाई दे सकते है क्या करें नहीं करें यह सारी बातें जो हैं न टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमको मिलती रहती है इसलिए टेक्नोलॉजी आज के जीवन में बहुत उपयोगी है बहुत उपयोगी है जिसके बिना अब कोई भी काम नहीं किया जा सकता है जो बिना टेक्नोलॉजी का लोग करता है उसको नुकसान छोड़कर लाभ नहीं हो रहा है लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खेती बाड़ी या मछली पकड़ना पालन पशुपालन या डेयरी उत्पादन यह सब काम जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जानकारी ले करके लोग करते हैं उसमें इतनी ज़्यादा अधिक फ़ायदा हो रहा है जिसका कोई यह नहीं है